आं सान्नैसो सिगां जोंनि जायगानिनो लोख्खि बाजारनिफ्राय मोनसे लाक्सनि बडि अवास बायनानै लांदोंमोन बे बडि अवासा जोबोद मोजांमोन आं बेखौ फुन्नानै जोबोद मोजां मोन्दों आंनि बडियाबो जोबोद गुरै आराम जादोंमोन बे बडि अवासखौ फोन्नानै आंनि मोदोमफोराबो गासिबो मोजां जाजोबदोंमोन आं बेखौ फोन्नानै जोबोद मोजां मोन्दों